हँ हम इसकुल सऽ बात करै छियै तऽ अहाँके बच्चाके बारेमे थोड़ा मतलब डिस्कस करना छै अहाँक बच्चाके थोड़ा हिन्दी कमजोर छै थोड़ा मैथमे ओकरा दिक्कत होइ छै तऽ हम सब मिलिके चाहि रहल छियै कि चालिस मिनट मतलब एक्स्ट्रा क्लास लेतै इसकुलमे तऽ थोड़ा मजबूत हेतै तऽ एहि खातिरअहाँकेॅं फोन कऽ रहल छियै चालिस मिनट खात खातिर बोलै छियै कि चालिस मिनट थोड़ा रहतै एतए सब चीजके ध्यान राखल जेतै कि कहाँ कौन चीज कमजोर छै तऽ थोड़ा ओकरा सिखाओल जेतै अलग सऽ हँ ध्यान दऽ रहल छियै तब ने अहाँकेॅं फोन कऽ रहल छियै कि एक बेर देखिए हँ हँ तऽ ओहि ध्यान देय खातिर तऽ अहाँ सऽ पूछे लए फोन कऽ रहल छियै कि ओकर चालिस मिनट इसकुल घर चालिस मिनट देर सऽ जेतै घर कि थोड़ा यहाँ समझि लेतै बुझि लेतै कि कोना कौन चीज छै हिन्दीमे हिन्दीके व्याकरणके कोना पढ़ल जेतै ओकरा सबमे ओकरा दिक्कत होइ छै चालिस मिनट आओर रहतै इसकुलमे

हँ हऽ तऽ अहाँ अहाँ सऽ बुझे खातिर ह तऽ एहि खातिर तऽ अहाँके पूछै लए फोन कऽ रहल छियै जे काल्हि सऽ बच्चा लेट जायत बच्चा कऽ हूँ अभिसे थोड़ा मजबूत हेतै बच्चा तब ने आगे चलि कऽ कुछ करतै अभिये कमजोर भय जेतै तऽ सभ दिन मैथ्स कमजोर भय जेतै मैन तऽ बच्चाके मैथए भेलै हिन्दीये भेलै बच्चा सबके हूँ बच्चा सबके किताब उताब हर चीज एकदम इसकुलमे बढिऑं सऽ तैयारी भऽ रहल छै किताब उताब भी देल गेल छै हु हु ठीक छै ठीक